ریل گاڑی بہت لمبی ہوتی ہے اس میں ایک انجن رہتا ہے یہ نیلے رنگ کا ہی ہوتا ہے لوگ اس میں سفر کرتے ہیں میں نے پہلی بار مہاراشٹرا کو جاتے وقت ٹرین کا سفر کیا ہے کیوںکہ مجھے ٹرین کا سفر کرنا بہت پسند تھا کیوںکہ ٹرین میں سے قدرتی نظارے کو دیکھا جا سکتا ہے اور وہ نظارے بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتے ہیں